ठाणे जिले में जाम आहिड़ी शयूं आहिनि जेके माण्हूं खेॾंदा आहिनि जीअं की क्रिकेट क्रिकेट माण्हू बचपन खां ई खेॾंदा आहिनि छोकि सॼे भारत देश में सभिनि खे क्रिकेट खेॾण ॾाढो पसंदि आहे हुअंई असांजे ठाणे जिले में बि जाम माण्हूं क्रिकेट खेॾंदा आहिनि नंढनि खां वठी वॾनि ताईं जॾहिं ॿारनि खे छुट्टियूं हूंदी आहे त ॿार हेठि वञी खेॾंदा आहिनि क्रिकेट ऐं हुनसां गॾु हुन जा माउ पीउ बि अची करे कॾहिं कॾहिं खेॾंदा आहिनि जीअं हुननि जी बि यादियूं यादूं ताज़ा थी वेंदियूं आहिनि ऐं उहे बि पंहिंजा बचपन यादि कंदा आहिनि ऐं सभु मिली करे सभु पंहिंजे पाण खे गॾु रखंदा आहिनि ऐं ख़ुशी ख़ुशी रहंदा आहिनि